असांजे भारत में महत्वपूर्ण एतिहासिक स्थल आहिनि छह छह एतिहासिक स्थल आहिनि अमृतसर जंहिंखे चयो वञिबो आहे गोल्डन टैंपल स्वर्ण मंदिर हू आयो आहे पंहिंजे पंजाब में ताज महल उनखां पोइ आहे अमेर फोर्ट जेको आहे जयपुर में अजंटा अलोरा जेको आहे अजंटा अलोरा गुफाऊं जेकियूं आहिनि मुंबईअ में जंतर तंत्र मंदिर जेको आहे दिल्लीअ जे पूर्व बनारस वग़ैरह पंज शइ पंज आहिनि स्टेचू ऑफ यूनिटी जेकी आई हुई पंहिंजे गुजरात में पंहिंजे सूरत खां ॿ अढ़ाई अढ़ाई कलाकनि जो रस्तो आहे स्टेचू ऑफ यूनिटी आई वडोदड़ा में पंहिंजो गुजरात में आयो